अंजी असें ना रक्खी दियां माल रक्खे दा मालै माल रक्खे दा ते इक्क मज्झ रक्खी दी ते दो रक्खी दियां गवां ते गवां ते साढ़ी मंझ सूही दी ऐ ते पंज छे किलो दुद्ध डंगै दा देई ओड़दी ते गवां बी देई ओड़दियां दौं चार चार छे छे किलो दुद्ध इक्क टाईम दा ते एह् ना असें इंदी एह् पंज सत्त किलो लाग लाई दी होंदी ते ओह् असें इंया बच्चें ताहीं खर्चा निकली जंदा ते भाई अस ध्याड़ीदार लोक आं ते कोई कम्म ते नौकरी किश निं ऐ ते इयै कि माल रक्खे दा ते एह् साढ़ा अपना बिज़नेस ऐ ते ते एह् असें पंज सत्त दस्स किलो लाग लाई दी ते जेह्का दुद्ध होर बची जंदा ते एह्दे अस केईं बारी पनीर बनाई लैन्ने ते केईं जेह्का बची जंदा ते देहीं लाई लैन्ने आं ते ओह्दी लस्सी बनाने आं ते मक्खन कड्ढी लैन्ने आं ते मक्खन दी कुसै जरूरत होऐ ते कुसै चाही दा होऐ भाई ते ओह् मक्खन कड्ढी लैन्ने आं ते भी नहीं तां घ्यो बनाई लैन्ने आं ते मालै दे बड़े फायदे न इक्क ते एह् ऐ कि घर दुद्ध होऐ ते कोई परेशानी नेईं कुसै टाईम ई कोई आई जा जां कोई नेईं किश बी भाई साढ़े दाल किश बी नेईं ऐ अगर अस इयै के दुद्धै दी केईं बारी खीर बनाई लैओ तुस देहीं जमाए दा ओह्दी रायता बनाई लैओ नेईं ते लस्सी होऐ ते ओह्दी कढ़ी बनाई रुट्टी तुस रामै दी खाई सकदे जेह्की सेह्त आस्तै ओह्बी तंदरुस्त होगी भाई ठीक होगी भई बजारै दी चीज़ै कोला बड़ी स्हेई ऐ अज्जकल ते कोई रखदा निं डंगर उऐ कोई होग जेह्का बेचारा नेईं किश रोज़गार ते कोई बाड़ी जमीनां होन ते भी गै गल्ल बनदी ते मुल्लें लेइयै घाऽ बी उनें किन्ना देना ते खर्चा बड़ा अज्जकल डंगर बी वीआईपी बनी दे इन्सान बी इंया माह्नू इंया स्पेशली इंया माल बी स्पेशली उ'नेंगी फीड बगैरा खल जां कोई उंदी शैल सेवा करचै नेईं तां ओह्बी नेईं ते एह् ऐ कि दुद्धै दे डंगर रक्खनै दे असेंगी बड़े फायदे न ते डंगरें दा इक्क दुद्ध असेंगी मिलदा त इक्क अस समझो अ ग्गें किन्ने रोज़गार कराने की जेह्के साढ़े म्हीनै दे कोई चार पैसे बनदे ते ओह् बच्चें दा खर्चा जां कोई अपना खर्चा जां कोई बमार होऐ ते ओह्दे पर लानै आं ते नेईं तां किश बी कम्म निं करने आं अस ते साढ़ा कोई ओह् पैसे दा रोज़गार निं ऐ ते असें कुत्थुं दा आह्नने ते एह् ऐ की डंगर बच्छे दा मेहियें गवें दा जेह्ड़ा गोहा होंदा जेह्का ते एह् अस बाड़ी अपनी सुट्टनै आं ते ते इ'यै साढ़ा हैल बनी जंदा ते एह् हैल नै एह् जेह्ड़ी साढ़ी बाड़ी गी फसल ऐ शैल बनी जंदी ते कन्नै देसी खाद ते एह् बड़ी मतलब ठीक होंदी ते दूऐ जेह्के एह् हैल बगैरा इंदे कोला बड़ी अच्छी ऐ ते अस माल बच्छा रक्खियै अस बड़े फायदै ई लेई सकने आं ते कम्म करने आह्ला होना चाहिदा आदमी ते दुद्ध समझो सिटी बिच सट्ठ सत्तर रपेऽ किलो दुद्ध ऐ ते अगर दस्स किलो दुद्ध होऐ ते भी बी कुत्थें गल्ल ऐ ते आदमी भुक्खा नेईं मरदा ते अज्जकल तुसेंगी पता की इन्नी मैहंगाई होई गेदी ऐ इक्क पैसे समझो पैरें गी नुक्कां गै नेईं होंदियां ओह्बी नुक्कें दा जोड़ा बी डेढ़ दौ सौ दा थ्होंदा नॉर्मल बी तां बच्चे कि'यां पालने स्कूल जंदे बी उं'दा कताबें दा खर्चा होर स्हाब कताब ध्याड़ी घर कम्म करने आह्ले उ'नें कुत्थुआं आह्नना इन्ना खर्चा ते एह् ऐ की असें माल बच्छा रक्खे दा ते नेईं कुदै बाहर जाना ते अपनी बाड़ी ऐ ते घाऽ लाये दा होंदा ते ते चैरी बाजरा लाए दा होंदा ते असेंगी एह् अपना होई जंदा जेकर एह् थोह्ड़ी शार्ट आई जा ते मुल्लें बी लेई लैन्ने आं ते उऐ दुद्धै दे पैसे होन ते थोह्ड़ा पाइयै अस मुल्लें बी घाऽ लेई सकने आं ते उंदी भी जेह्की परवरिश अच्छी करचै ते भी असें ई अच्छा दुद्ध मिलदा ते एह् ऐ की अपनी सेह्त बी खरी रौहंदी अगर कम्म लग्गे दे र'वो ते कन्नै उं'दे कन्नै बिजी रौहंदा आदमी तेे एह्बी निं सोचदा कि साढ़ी कोई नौकरी निं ऐ जां कोई रोज़गार निं ऐ असें कि'यां सर्कल चलाना कि'यां अज्जकल तुसेंगी पता कोई केह्ड़ा निं दोआई खा दा कोई कि'यां बमार ते उऐ खर्च गै नेईं पूरे होंदे ते उत्थां एह् ऐ की अपने घर बैठे दे अस अपना बिज़नेस एह् करी सकने आं एह् साढ़ा अपना घर बैठे दे कोई बाहर निं जाना अपने घरै दा कम्म चला दा ते एह् अपना माल बच्छा रक्खे दा अपना टाईम टू टाईम बी थ्होई जंदा ते चार पैसे बनी जंदे ते एह् ऐ की अपरने बच्चें ताहीं बी मुल्लें लेइयै कुत्तां खाना असें लोकें दे घरा ते अपना साबुन तक्क नेईं जुड़दा जेह्की साढ़ी कंडीशन ऐ भई अस ध्याड़ीदार ध्य़ाड़ी बी नेईं लांदे अपना इं'या गै माल बच्छा रक्खे दा ते एह्दे पर गै डीपैंड आं ते अगर एह्बी दुद्ध नेईं देन जां इंदी सेवा नेईं होऐ भी असेंगी दुद्ध घट्ट देङन तां कुत्थुआं उनें इन्ना खर्चा पूरा करना ते एह् ऐ की इंदी अस परवरिश अच्छी करगे घाऽ जां खल बगैरा सारा किश इ'नेंगी अच्छा देगे ते इनें अच्छा दुद्ध देना ते असें ई साढ़ी कमी पूरी ते इन्सान कम्म करने आह्ला होऐ ते कोई भुक्खा निं मरदा ऐ ते अज्जकल घर जेह्के बैठे दे चार डंगर रक्खे दे ओह्बी उ'नेंगी पुच्छियै ओह्बी दूर पुज्जी जंदे ते जे अस किश बी निं करना ते बैठे दे लत्तै उप्पर लत्त चाढ़ियै ते खानै गी ते लोड़दा कक्ख निं बनाना होऐ ते भी थोह्ड़े माल डंगर रक्खोंदे डंगरें दी सेवा करनी पौंदी टैमें टैमें दी उ'नें ई घाऽ पत्तर देओ टैमें दा दुद्ध लैओ ते टैमें दा उंदे थल्लै दा गोहा सोत्तना ते इं'या थोह्ड़े डंगर रक्खना होंदे डंगर उ'नें ई बी अज्ज कल टैमें दा सारा किश करना पौंदा ते में ते इ'यै आक्खनी आं की भाई कोई कोई रोज़गार निं होऐ कीऽ दर बदर फिरना ते अज्जकल ध्याड़ी बी नेईं लगदी भई ते मेरा अपने घर बैठे दे अपने डंगर रक्खे दे होन ते गवां रक्खी दियां होन जां मंझ रक्खी दी होऐ ते इयै अपना घाऽ पाया शैल उंदी सेवा कीती ते दस्स किलो लाग लग्गी दी होऐ ते म्हीनै दा चलो अपना खर्चा मज़े कन्नै निकली सकदा ते में इयै सभनें गी आक्खनीं आं के मैह्नत करो ते अपने चार चार डंगर रक्खो ते भाई एह् आपूं बी अच्छा खाओ ते अपनी सेह्त बी तंदरुस्त ते कन्नै चार पैसे बनदे ते कन्नै अपना खर्चा निकली जंदा ते में इ'यै आक्खनी सभनीं अग्गै